ڈاک ٹکٹ سکّے چٹانیں جمع کرنے کی تعلیمی قدر کیا ہے آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں ڈاک ٹکٹ سکے چٹانیں جمع کرنے کی تعلیمی قدر یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور اس کا سراغ پیچھے جا کے ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں انھیں سب چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے ڈاک ٹکٹ سے ہم کسی بھی ملک اور کسی بھی علاقے کا پتہ لگاتے ہیں کہ اس ڈاک ٹکٹ وہ ڈاک ٹکٹ کس ملک کا ہے کس زمانے کا ہے اس ڈاک ٹکٹ سے اس پر جو نشان چھپے ہوں کسی کی تصویر ہو کسی شخص کی پرندے کی جگہ کی تو اس جگہ پرندہ اس شخص ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون تھے کتنے بڑے لوگ تھے ان کا کیا کردار تھا اس کنٹری میں سکّے میں بھی اسی طرح سے چھپے ہوتے ہیں سکے اپنے اپنے حجم کے اعتبار سے کچھ زیادہ وزن کچھ کم وزن کے ہوتے ہیں تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کی معاشی حالت کیا تھی اور اسے ہم اس کنٹری کے تعلیمی میدان میں اکنومکل اسٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اقتصادی حالت دیکھ سکتے ہیں اور چٹانیں جمع کرنی کی بات ہے تو چٹانیں کسی بھی ملک کی خوبصورتی کے لیے استعمال ہوتے ہیں چٹانوں کو تراش تراش کے کچھ نا کچھ نیا بنایا جاتا ہے تعلیمی میدان میں ہم اس کا استعمال اس طور پر دیکھتے ہیں اس کی قدر اس طور پر سمجھتے ہیں کہ اس کنٹری میں جہاں بھی وہ بنا ہے اس علاقے میں اگر پتھروں کو تراش کر کچھ نئی چیزیں بنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تعلیمی معیار بہت اونچا تھا اور وہاں کے لوگ تعلیمی یعنی کتابی تعلیم کے علاوہ فنی اور حرفی تعلیم میں بھی آگے تھے